اگر میں آرٹ اور کرافٹ کی بات کرو اور ریاست کی ثقافتی شناخت کی بات کرو تو آرٹ اینڈ کرافٹ ریاست کی ثقافتی شناخت میں کافی زیادہ اہم رول نبھایا کرتی ہیں اور جہاں تک رہی بات ہمارے علاقے کی تو ہمارے علاقے نے کافی زیادہ بار اس میں پارٹیسپیٹ کیا حصہ لیا ہے اور کافی زیادہ خوشیوں سے مسرور ہوئے ہیں وہ اور اشارہ اگر میں کروں تو روایات علامت اقتدار ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں چھوٹا سا میوزیم بنا رکھا ہے کمیٹی نے جس میں وہ الگ الگ طریقے کے جو انعامات انہیں ملے ہیں آرٹ اینڈ کرافٹ کے ذریعے وہ انہوں نے بطور علامات دیواروں پر سجائے ہوئے ہیں جو انہیں الگ الگ پروگرام میں الگ الگ اجلاس میں ملے ہیں تو ہمارا علاقہ ایک اپنے آپ میں ایک عظیم علاقہ ہے اور ان کے پاس ہمارے علاقے میں الگ الگ طریقے کے آرٹ اینڈ کرافٹ کے ذریعے جیتے ہوئے پرائزز انعامات آج بھی رکھے ہوئے ہیں تو مجھے کافی زیادہ آرٹ اینڈ کرافٹ پسند ہے اور اس شعبے میں میں کافی زیادہ انوسٹیڈ ہوں خود کو میں نے اس میں پوری طریقے سے اس میں ڈھکیل رکھا ہے اور ثقافتی شناخت میں ہمارا علاقہ کافی یادہ آگے رہا ہے اور مجھے کافی یادہ پسند ہے کہ ہمارا ملک ہمارا علاقہ ہمارا شہر اسی طرح ہر ایک فیلڈ میں اور آرٹ اینڈ کرافٹ میں ترقی کرتا رہے